होलसेल मिल आहे सूरत में टैक्सटाइल मार्केट आहे सम्झो जे जे मार्केट आहे ईअं बि कोई बि जाम मार्केट भाई अने रीटेल लाइ भाई इहो चौटा मार्केट आहे त मतिलबु सभु बेस्ट आहे अने ॿियो ॻाल्हि आहे की हीअंर के टाइम में जाम महांगाई वधी वई आहे हिन जो कारण बि हीअं आहे की जीअं माण्हू फस्ट हिकु ई कमु आहे की मोबाइल खयो सभु वस्तू ऑनलाइन ऑनलाइन त थी सघे त ऑनलाइन घुरायो पन छा आहे ज़रूरत हुजे त ॻाल्हि अलॻि आहे एमरजैंसी में तव्हां घुरायो था उहा ॻाल्हि अलॻि आहे पर तव्हां ऑनलाइन जा हिकदमि मतिलबु तव्हां गुलाम न थियो छो की तव्हां ऑनलाइन फास्ट घुरायो था त बि सम्झो भाॼी वकालो खीर ईअं हर एक वस्तू माण्हू ऑनलाइन ई घुराये थो त रीटेल वारा वीचारा तकलीफ़ में था अची वञनि थी सघे त ऑनलाइन बंदि न कयो ऑनलाइन बि चालू रखो ऐं अने रीटेल बि छा आहे तव्हां दुकानदारनि खे बि भाई ॿ पैसनि जो लाभ ॾियो